भारत महत्व के दिन जैसे कि अस हर जगह हॉस्पिटल होना मैडिकल इश्टोर होना कैंप लगते हैं हर जगह हेल्थ के योगा करना ज़्यादा से ज़्यादा योगा करने से भी हेल्त अच्छी रहती है ज़िम जाना ज़िम से शरीर फ़िट रहता है डेट करना डाइट डाइट करना ज़्यादा से ज़्यादा उससे हैल्थ अच्छी रहती है शरीर फ़िट रहता है स्वस्थ देखभाल तक पहुँच में सुधार की दिशा में की मौजूद सामाजिक आर्थिक स्थिति भूगोल और लिंग के आधार पर असामानताएँ बनी हुई हैं यह उचित जेब खर्च के कारण और बढ़ गया है सबसे स्वस्थ देखभाल का बढ़ा बढ़ता वित्तीय बोझ निजी परिवारों पर भारी पड़ रहा है जो भारत के स्वस्थ व्यवहार वय को तीसरी चौथी मैं अधिक हिस्सा हिस्सा है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हैं मैडिकल इश्टोर हैं देश में ग्रामीण और दूर दराज़ स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हैं मामलों में काफ़ी पिछड़े हुए हैं भारत सबसे दो हज़ार इक्कीस बाइस में रिपोर्ट के पेश करते हुए ये सब प्रणाली प्रणाली में सब कुछ प्राथमिक स्तर पर उपकेंद्र और बी ऐच जी मध्यम स्तर पर शामिल